कानूनी ही डॉक्यूमेंट तैयार करने में हमें बहुत सी मुश्किलें आती हैं और जो भी होता है वो कानूनी तरीके से करना पड़ता है इसके लिए हमें जो केंद्र है उसके अंदर जाना पड़ता है सरकारी जो संस्थाएं हैं वहाँ जाना पड़ता है